हलो हलो दिव्या टेलर हां नरेश थो ॻाल्हायां अच्छ मूंखे एक्चुअली छा हो की सॼो फूल सूट ठाहिरायणो हो पंहिंजे लाइ शादी आहे शा शादी आहे हां शादी आहे मुंहिंजे पुट जी शादी आहे हा हा मुंहिंजे पुट जी शादी आहे त पोइ मूंखे खपंदो हो त तव्हां कहिड़ो कलर फुल सूट ते न न फुल सूट फुल सूट खाली मूंखे फुल सूट ई खपे खाली मूंखे कोट न खपे हम्म त पोइ तव्हां वटि मूंखे एक्चुअली रेमंड में ई खपंदो हो सुठी शइ खपंदी हुई त एक्चुअली मां सोचियो मां सोचियो आहे की एक्चुअली ब्राउन कलर सिबायां न थी न थी कलर अच्छा ब्लैक कलर शादी शादीअ में ब्लैक कलर थोरी पाइबो आहे हां हां अच्छा अच्छा हां हां त पोइ तव्हां खे तव्हां खे माप मन कीअं मां फ़ोन ते ॾियांव तव्हां ठाही सघंदो तव्हां ॿुधायो ना मूंखे तव्हां खे पहिरां छाजो ॿुधायांव हा लम्बाई मुंहिंजी अथव चालीह लम्बाई हा हा फुल बांहूं मुंहिंजी थींदव बुशेर्ट त लॻिभॻि वाइट या क्रीम कलर जी हून्दी आहे न अंदरु बुशेर्ट तव्हां मूंखे वाइट एंड क्रीम कलर ॾींदव न हा उहो बि उहो बि खपे न मूंखे टाई बि खपंदी हुई टाई मथां खपंदी हुई मूंखे नासी कलर जी टाई ॾिजो जेकी जीअं सूट ते मैच थिए अॼु खां सूट जेको सूट जो कपिड़ो ठाहींदो न मुंहिंजो सॼो फुल सूट जो कपिड़ो जो कोट पेंट जो सेम उन कलर जी मूंखे टाई ठाही ॾिजो हा हा हा

मुंहिंजी शर्ट बाहूं जी माप अच्छा अच्छा हा उनजी अथव पंज इंच आहे न मुंहिंजी शोल्डर खां वठी कप ताईं पंज इंच छाती मुंहिंजी अथव ॿटीह कालर अथव ॿारहं इंच हा कुलम कुल्ला मुंहिंजा थींदव अड़िरहं इंच जी शादीअ खे अञा टाईम आहे शादीअ खे अञा टाईम आहे हा हा शादी शादीअ खे अञा टाईम आहे शादीअ खे अञा टाईम आहे त तव्हां हीअं कयो न मूंखे छा थो चवां तव्हां मूंखे मोबाइल में वोट्सप ते ई तव्हां ॿ टे कलर मोकिल्यो जेका मूंखे एक्चुअली में टाईम घटि आहे मां बि शादियुनि जी तयारियूं में एतिरो बिजी आहे त मूंखे अचण जो टाईम घटि आहे उहो बराबरि ख़बर पवंदी तव्हां हाली मूंखे कलर ॿ टे ॿ टे कलर मोकिलायो पोइ मां तव्हां सां अचांव थो रूबरू मिलांव थो तव्हां खाली मूंखे पहिरां ॿ टे कलर मोकिलायो न त मां उनमें चॉइस करे छॾियां तव्हां मूंखे चओ था भाई हाणे मुंज मुंहिंजे पुट जो न न मुंहिंजे मुंहिंजे मुंहिंजे पुट जो उहो हर कोई पंहिंजो पाण जाणे न हर कोई पंहिंजी पसंदि जी पंहिंजे टेलर मां तव्हां खां सिबाईन्दो आहियां त मां तव्हां खां सिबाईंदुसि हर कोई पंहिंजे हिसाब सां सिबाईन्दो आहे न हा हा तव्हां मूंखे फोटू मोकिलियो हिनजा कलरनि जा पोइ मां तव्हां खे ॿुधायांव थो फाइनल कयांव थो ऐं मूंखे लॻिभॻि समुझो अॼु चोॾहीं तारीख़ु आहे त मूंखे मूंखे लॻिभॻि पहिरीं तारीख़ु खपन्दो मना तव्हां खे पंद्राहं सोरहं ॾींहं अथव ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके जय झूलेलाल हा हा